نئی ترکیبوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے یوٹو کا استعمال کیا مجھے اچھے سے انڈا پکوڑا بنانا نہیں آ رہا تھا تو ہماری دوسری فرینڈ جس سے ہم بات چیت کیا کرتے تھے اُس نے کہا کہ ہم نے بھی یوٹیوب پر دیکھ کر سیکھا ہمیں بھی نہیں آتا تھا تم بھی یوٹو کو استعمال کرو اور اُس کو دیکھ کے اچھے اچھے پکوان کو بنانا سیکھ جاؤ گی تو ہم نے انڈا پکوڑا بنانا سیکھا یوٹو سے اُس پہ ہم نے ریسرچ کیا اُس کے بارے میں پورے مسالوں کے بارے آیا ہر چیز کا اُس نے ترکیب بتایا ہم نے اُس کو دیکھا پھر ہم نے اُس کی پریکٹس کی پریکٹس کرنے کے بعد اُس کو میں نے بہت ہی محنت کے ساتھ بنایا جب پورا پکوان بن کے تیار ہو گیا تو ہم اپنی چاچی کو اُس کو ہم نے چکھنے کے لیے دیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ اتنا اچھا کھانا آپ نے مطلب کہ کیسے بنائے تو ہم نے اُن سے کہا کہ یوٹو کی مدد سے یو ٹی سے ہمیں یہ فائدہ ہُوا کہ ہم اچھا کھانا بنانا سیکھ گئے اِس لیے ہمیں پتا چلا کہ ہم نے اچھا کھانا بنایا میری چاچی نے اُس کی تعریف کی وہ بھی اِس سے بہت زیادہ متأثر ہوٮٔی